जायगानि फरायसालिफोराव मुं थिसननायाव नेमखान्थिखौ आं बेखौनो नुदों जेबोला आं सासे खुदियाखौ स्कुलाव एडमिशन खालाम हैयोब्ला एबा मुं थिसन हैयोब्ला बेयाव जोंनो नांगौखिनि डकुमेन्टआनो जाहैबाय गिबिआवनो मार्कसिट कार्ड एडमिट कार्ड गावबुरा सार्टिफिकेट

दा समाव जों नुनो मोनबावदों इन्खाम सार्टिफिकेटबो गोनांथि होननानै स्कुल एबा फरायसालिनिफ्राय बिदिन्थि हरनाय जों नुनो मोनदों दा बे मुं थिसननायाव सरकारि मासल हिसाबैबो रां एसे जेरै थामजौ रां बा बाजौ रां जेनोबा क्लास नाय क्लास बेफोरखौ लानाय नुनो मोनदों

जों बे नाम एबा मुं थिसननायाव स्कुलनिफ्राय एबा फरायसालिनिफ्राय जों जेबो हेंथा मोननाखै होननानै जों सानो मानोहोनोब्ला बे फरायसालिआव जेबोला जों नाम थिसनहैयो बे फरायसालिनि प्रिन्सिपाल एबा फोरोंगिरिफोरा जोबोद मोजांङै वेलकाम खालामदों आरो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोबोद मोजां नोजोर होनाय जों नुनो मोनदों बेनिखायनो जोंङो बे समाव फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि एबा फरायसाफोरखौबो जोंङो मोजां सोलोंथाइ लानाय नुनो मोनदों